मां इहा सोचियो आहे जीअं असां मां इहे कलैक्ट कंदुमि जेका बि कॉइंस थी विया जेका नोट थी विया जेका बि शइ अॼु हलनि पई आहे या त ओल्ड ओल्ड ज़माने में पुराणे ज़माने में हलंदी हुई जेका हाणे यूज़फुल न आहे भई त जीअं गॉमेंट चवंदा आहिनि भई त मां हिननि जो अॻियां हली करे हिकु म्यूज़ीयम टाइप खोलण थो चाहियां भले इहा गॉमेंट जे हिन में कुझु कुझु शहरु रखियलु हुजे बट हीअं बि थी सघे थी भई कहिड़ी शइ न आहे त उहो मां माण्हुनि खे अॻियां वञी करे एड्युकेट करण चाहियां थो ऐं हिकु कलैक्शन मूंखे शौक़ु आहे बेसिकली इहो शौक़ु मां पूरो थो कयां छो त भई हिकु किथे न किथे कंहिं कंहिं कुझु न ॾिठो आहे ऐं न ॾिसण थो चाहे जीअं हाणे मूंखे आशा आहे की मूंखे अठा आना न ॾिसणो आहे त हिते किथे मां वेंदमि झटिके सां न मिलंदा मूंखे ॾाढो संघर्ष करिणो पवंदो बट अगरि जंहिं माण्हू सेफ कयो आहे रखाए संभाली करे रखियो आहे त उहो माण्हू ॾेखारे था सघनि मूंखे तीअं ई मूंखे हिकु एक्ज़ाम्पल ठहिणो आहे दुनिया जे लाइ भई जेकी शइ कुझ बि न आहे जेको अनमोल कहिड़ी शइ आहे त उहो दिनेश जादवानी वठ मिलंदी थैंक्यू